हैलो नमस्ते नमस्ते यरो थुआढ़े ना मिगी इक्क कमरा चाहिदा हा एह् थुआढ़े घर मिगी ना ते मिगी ना कमरा चाहिदा हा ते में लोकें कोला पुच्छेआ ते में हट्टी गेई इक्क उद्धर आस्तै लैने ई ते उत्थें में पुच्छेआ की सनाओ यरो कमरा कुदै होग ते आं में पढ़नी होनी ते मिगी कमरा चाहिदा सेट चाहिदा साढ़ कन्नै तीन चार कुड़ियां न उनें रौह्ना असें ई अट्ठ नौ ज्हार तगर थ्होई जाह्ग ते तां ठीक ऐ मतलब मतलब असें ई कमरा चाहिदा बिजली दा बिल बी ओह्दे च चाहिदा पानी दा बिल बी ओह्दे च चाहिदा एह् निं होऐ की कल्ल अस बक्खरा एसी लाई लैन ते तुस आक्खो नेईं एह्दा बिल तुसेंगी बक्खरा चाहिदा अस ओह् निं देई सकने न आं असें कमरा दिक्खनै ई औना कल्ल औगे अस कमरा दिक्खनै ई कल्ल औगे अस कमरा दिक्खनै ई आं में कॉलेज़ पढ़नी होनी ना त्रैऽ बजे छुट्टी होनी बाऽ त्रैऽ बजे दे बाद चार बजे तक्क आई जाह्गी थुआढ़े कोल आं एह् गल्ल ते स्हेई तुसें स्हेई कीती एह् जरूर होना चाहिदा पता होना चाहिदा नेईं तां में इंया आं ओह् गल्ल ऐ असें त्रैऽ चार कुड़ियें औना कमरा दिक्खनै ई भी सारे दिक्खी लैगे ना ठीक